हा भारत जे घणे ही स्टेट में जीअं त यूपी बिहार महाराष्ट्र में छोकिरियुनि खे साइकल लैपटॉप मुफ्त में ॾिंदा वेंदा आहिनि हिननि सां छोकिरियुनि खे पढ़ाइअ में जामु फाइदा थींदा आहिनि हा हीअ स्कीमु जामु ज़रूरी आहे जीअं छोकिरियूं पढ़ाइअ में होशियार थियनि अउं सरकार खे हीअ स्कीम हर हिक स्टेट में कढणु खपनि